हाँ तीरथ करने के लिए हम पहले हरिद्वार गए हरिद्वार में जो है हमें बहुत अच्छा लगा हर की पौड़ी पर स्नान किए और वहीं पर स्नान करने के बाद हम जो है मनसा देवी माता जी के दर्शन किए काफ़ी चढ़ते चढ़े गए चढ़ते चले दूरी पर मनसा देवी माता जी का मन्दिर है वहाँ प्रसाद लिए और मनसा देवी माता जी के ऊपर चढ़ाकर के और ऊपर से चले आए उसके बाद जो है आऍं और जो है जलपान किए जमुना घाट पर जो है और वहाँ से फिर हम चंडी देवी को चले गए चंडी देवी देवी माता जी के यहाँ जाकर यह प्रसाद चढ़ाए वहाँ पर काफ़ी ऊँचाई पर चढ़ना पड़ता है वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर से जो है वापिस आए फिर चले गए वहाँ से फिर चले गए उसका क्या नाम है नीलकंठ पर्वत जैसे राम झूला लक्ष्मण झूला के से उतरकर के और नीलकंठ पर्वत पर चले गए और वहाँ जो है नीलकंठ महाराज जी के दर्शन काफ़ी ऊँचाई पर चढ़कर के खाले पर हैं तो चले आए बिल्कुल जो है सबके नीलकंठ भगवान के दर्शन किए उसके बाद वहाँ से चले आए और वहाँ फिर बहुत अच्छा लगा और बढ़िया वहाँ काफ़ी जो है अच्छे अच्छे जो हैं बहुत ऊँचाई पर वहाँ वह काले वाले बंदर पूँछ वाले बंदर थे उनको प्रसाद ओरसाद खिलाए और प्रसाद खिलाकर पानी पिलाए पानी पिलाकर के हम लोग चले आए वापिस फिर वहाँ से आकर के फिर बांदीकुई पहुँचे और बांदीकुई में जो है बस से पैदल यात्रा किए पैदल यात्रा करने से जो है बांदीकुई से जो है हम सीधे बाला जी को पैदल गए और वहाँ पर पहुँचकर के बहुत वहाँ धूमधाम से मेला लगा था वहाँ बाला वहाँ स्नान किए स्नान करने के बाद गए बालाजी भगवान के दर्शन किए और काफ़ी वहाँ हर मेले में साड़ी सामान खरीदे और झूला झूले और काफ़ी मेला में घूम घाम करके और फिर चले आए वहाँ से आकर के

सीधे चले आए मथुरा वृन्दावन मथुरा वृन्दावन में जो है राधा कुंड गए और जो है कन्हैया जी का जहाँ जनम हुआ था गोकुल मथुरा गए यमुना घाट उतरकर के वहाँ पर जो है जलपान किए स्नान किए और फिर वहाँ जो है बाबा जय गुरूदेव जी के आश्रम में गए और वहाँ से फिर तो हम जो है बड़े बड़े तीर्थों पर जाकर के और वहाँ से घूम आए

भगवान के दर्शन हुए और धूमधाम से अपने जो है अपने घर वापिस आए और अपने परिवार के सहित अपने परिवार के सहित वहाँ गए थे वहाँ से फिर फिर जहाँ पर जो है ललिता देवी मन मन्दिर गए जहाँ नैमिशारण्य कहते हैं और वहाँ पर कुंड में स्नान किए और स्नान करके वहाँ प्रसाद खाए मेला घूमे और मेला घूमकर के अपने साथियों के सहित अपने घर आ गए